मां कंहिं अॼु ताईं कंहिंखें बि जेके प्रोफेशनल टूर वारा आहिनि मां उन्हनि सां त मुंहिंजो संपर्क अॼु ताईं न थियो आहे पर मां जॾहिं बि वेंदो आहियां मुंहिंजो हिकु मित्र आहे परमानंद भागचंदाणी उहो उन खे उन पिता साहिब खे बि सुठो नॉलेज हूंदो हुओ घुमण फिरण जो ऐं उहे वेंदा रहंदा आहिनि ऐं हीउ बि जेको असांजो मित्र आहे उहो अकेलो बि हितां गांधीधाम खां कामाख्या ताईं बि अकेलो थी आयो आहे ऐं हुन खे इन्हनि बारे में सुठो नॉलेज आहे त कहिड़े हंधि कहिड़ी शइ ॾिसण लाइक़ु आहे ऐं मूंखे हुन सां गॾु बोधगया वञण जो मौक़ो मिलियो आहे जीअं सोमनाथ मंदरु मां उन सां गॾु घुमी आयो आहियां माउंटआबू में मां हुन सां गॾु घुमी आयो आहियां मूंखे जेतिरा दफ़ा बि जोधपुर हुन सां गॾु घुमी आयो आहियां उदयपुर मां हुन सां गॾु घुमी आयो आहियां ऐं दिल्ली पासे मां उन सां गॾु वियलु आहियां अजमेर में बि असां वियासीं त मूंखे उहो उन सां गॾु घुमण जो मौक़ो मिलियो आहे त मां हमेशा जॾहिं बि किथे ॿाहिरि निकिरंदो आहियां त उन खां इहा इंफोरमेशन हमेशा पाण सां उन सां वठंदो आहियां त उते किथे सुठी इहे शइ रोटी खां रोटी खाइण लाइ मिलंदी जेका असांखे वणी सघे ऐं रहण जो बंदोबस्त किथे करण खपे इन्हनि शयुनि जो उन खे सुठो ज्ञान आहे ऐं उहो पाण बि चङो फिरंदो घुमंदो फिरंदो आहे त मां हमेशा उन सां कंदो आहियां ऐं उन खे अंग्रेज़ीअ जो हिंदीअ जो गुजरातीअ जो ऐं मराठीअ जो ऐं कच्छीअ जो सुठो नॉलेज आहे जो इहे भाषाऊं हू ॻाल्हाए सघंदो आहे त उन मूंखे त अॼु ताईं जेको आहे मां उन जे मार्गदर्शन में ई जिते बि वियो आहियां त उन सां गॾु या उन जे मार्गदर्शन वठी करे मां उन सां गॾु ई निकितो आहियां